इनारसँ पानी निकालबाक लेल इलेक्ट्रिक मोटरके इनारके किछु दूर हटिके लगाएल जाइ ताकि ओहिठाम जे इलेक्ट्रिक प्रवाह ओ जे छै से इनारके इर्द गिर्द जे पानिसँ अथी होइ छै ओहिठाम कोनो जान मालके क्षति नहि होइ ताहि दुआरे ओकरा कनि अलगमे जे छै लगाएल जाइ आओर ओकरा जे छै से कवर कएल जाइ जे प्लास्टिकके ताकि ओ कोनो तरहके दुर्घटनाके जे छै से ओहिठाम जन्म नहि दै